हलो हाँ एक्चुली भैया मेरे को क्या अभी मोवाइल लेना है एक मैं मोवाइल लेने का डिसाइड कर रहा हूँ मेरा पुराना मोवाइल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है और उसको मैं काफ़ी बार सुधरवा चुका हूँ तो अभी मेरे को एक नया फ़ोन लेना है अंडर टेन टेन थाउज़ेंड तो आप मेरे को कुछ बता सकते हैं क्या कि अंडर थेन टेन थाउज़ेंड कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा अभी लेने के लिए

हाँ हाँ अच्छा तो आप मेरे को पहले वीवो ओपो जो आपने फ़ोन बताया उसके कुछ फ़ीचर्स बता देंगे कि इस्पेक्स उसके कुछ तो मैं कम्पेयर कर लूँगा फिर कि आप जो बता रहे हो कि हाँ दो हज़ार थोड़ा सा महंगा है वो फ़ोन उसके इस्पेक्स से मैं कम्पेयर कर लूँगा तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या फ़ीचर उसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो फिर मैं हो सकता है लेने के लिए सोचूँ भी वो

हाँ उसमें कितना रैम मिलेगा वीवो वी इलेवेन में मेको चार जी बी रैम अच्छा अच्छा और मेरे को इनडिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर वगैरह जैसे चाहिए है तो वो मिल जाएगा उसमें तो वीवो ई वी इलेवेन जो आप मेरे को बता रहे हो उसमें नहीं है मतलब इनडिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर नई है उसमें साइड माउंटेड मिलेगा क्या मुझे

बैक साइड में मिलेगा मुझे अच्छा और बाकी सब तो फ़ोन में यानि जो प्रोसेसर वगैरह है और बाकी की क्वालिटीज़ इस्क्रीन और कैमरा वो सब तो अच्छा है न बहुत अच्छा मिल जाएगा वह मेरे को कितने का पड़ेगा तेरह दो सौ पचास का पड़ेगा उसमें कुछ कम नहीं कर सकते आप हाँ और एक्चुली क्या मेरा एक पुराना फ़ोन भी है तो मैं उसको भी सेल आउट कर दूँगा तो आप उसकी भी मुझे प्राइज़ बता देना कि वो कितने में कट जाएगा और फिर जो प्राइज़ पेंडिंग रहेगा वह मैं आपको पे कर दूँगा नए फ़ोन के लिए मेरे पास तो रेडमी नोट फ़ाइव है इस फ़ोन को तीन साल हो गये रेडमी नोट फ़ाइव नोट फ़ाइव अब यह तो हो चुका थोड़ा साल हो चुके ज़्यादे साल लेकिन मैं चला मेरे को चलाते चलाते तीन साल हुए हैं

हाँ हाँ ठीक है ओके ओके थैंक यू